अगर गाँव में यदि किसी कुत्ता काट ले किसी को कुत्ता काट ले तो हम वास्तव में पहले तो आज कल पहले हम पहले कोई झाड़ फूँक करने वाले के पास कोई दवाई के देने वाले के पास जाते थे लेकिन अब वह ज़माना नहीं रहा हम तुरंत ही सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ निःशुल्क इंजेक्शन लगाए जाते हैं वहाँ हम उसे उसकी सलाह देंगे कि सरकारी अस्पताल में जाइए वहाँ पर निःशुल्क इंजेक्शन लगाया जाता है तो वहाँ जाकर आप इसका इलाज लें